हैलो एह् फोन एह् तुस आखा दे बाड़ी बुआनी ऐ तुसें कुतै ते लेबर दी जरूरत ऐ अच्छा अच्छा अच्छा नेईं फ्ही मिकी दस्सी ओड़ो ना किन्नी ऐ केईं बारी केह् होंदा के तुस दस्सा दे ते इ'यां त्रै कनाल दस्सा दे तुस ते पिच्छुआं बाद च निकलदी छे कनाल ते ओह् लेबरा आह्ले आखदे लेबर आह्ले बंदे असेंगी इ'न्ना मतलब कम्म कराई लैना ते फ्ही पैसे बी तुसें उस्सै स्हाबै देने असेंगी ते अच्छा अच्छा अच्छा मांह् राह्ने न दिक्खो हून असें ट्रैक्टर ट्रूक्टर थुआढ़ा गै होना जां असें अपना आह्नना अच्छा हत्थें आह्ला जेह्ड़ा ओह् में में मतलब ध्याड़ी गै लैनी थुआढ़े कोला हां फ्ही ध्याड़ी दिक्खी लैओ तुस अज्जकल इ'यां छे सौ रपेआ लै दी लेबर ते भाई दिक्खी लैओ तुस अगर तुस अपने बंदे न साड्ढे पंज सौ रपेआ देउड़ेओ चार रपेऽ घट्ट देउड़ेओ बा बाड़ी दिक्खी लैएओ तुस बाड़ी थुआढ़ी भाई जेल्लै कम्म करगे ओह्दे बाद च तुसें खुश होइयै पैहे देने असेंगी बाकी दिक्खी लैओ जियां कम्म करगे ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ओह् दिक्खी लैगे ओह् स्हाबै तुस समझाउड़ेओ नी तुस असेंगी केह् आखदे लेबर ऐ ते तुस मालक जमीनै दे हां बाड़ी दा कम्म करने अस ते हून मतलब एह् होंदा कि जेह्दी जमीन ऐ उस बी दिक्खना चाहिदी नी भाई दस्सना चाहिदा भाई एह् स्हाबै बनानी ते इस स्हाबै करना ते फ्ही लेबर उस्सै स्हाबै कम्म करदी ऐ एह् ठीक ऐ ठीक ऐ शाह् जी ठीक ऐ एह् ठीक ऐ जी एह् ठीक ऐ